हॅलो अय हय अय हय आं बरें बरें आं तूं पेडणेची

हय हय आं तो धबधबो मगो तो बामणबुडो म्हणटा ताका तो सामको फामाद फाम्माद बामडबुडो तो आमी तूं तूं हय तुमी कसलीच चिंता करपाक गरज ना आमचे हांगां काॅटेजीस आसात रावपा सेपरेट रूम आसात बरोबर जेवणाची वेवस्था करपाक जाता आनी तुमकां धबधब्यार वचपाक जाय न्ही जाल्यार आमचे कडेन गाडयो आसात रिक्षाय आसा कार आसा तुमी कितलीं जाण येवपाचीं

हय हय बरें सेपरेट किचन तुमकां जाय जाल्यार तुमी वस्तू हाडून रांदुनूय जेवपाक शकतात नाजाल्यार तुमका ऑर्डर दिवपाक जाय जाल्यार आमी ती तुमकां हाडुनूय दिवपाक शकतात चोवीस वरां गरम उदक आसा न्हिदपाक बेडां आसा एसी आसा नाॅन एसी रुम आसा तुमका जाय तें तुमी घेवपाक शकतात

आं नी पर डे आमचे न्ही बाराशे रुपया चार मेम्बरांक कळलें न्ही रावपा खातीरूत एसी रूम पण हां चार मेम्बरां खातीर बाराशीं सो तुमी हिशोब करा तुमी कितले दीस रावतले आनी कितले जाता ते हां आनी नी आमची तुमका गायड जाल्यार गायड मेयटलो पूण ताका तुमी पे करचें पडटलें गाडी आमी तुमकां दिता तुमका गायड जाय जाल्यार आमी सांगपाक शकतात आमचे कडेन आसा पण तो ताका तूं सेपरेट पे करचें पडटलें चड ना ना सामकें रस्त्याक तेकून आसा चड चलपाकय पडना कळें नी आनी बरें न्हावपाक ना ना ना बामण ना ना ना हो बामणबुडो जो आसा पय तो रस्त्याक तेकुनूच आसा खूब लोक येतात गोंयभरचे लोक गोंयां भायले लोक येता स्पेशली बामणबुड्याक न्हावपा खातीर भुरगीं ल्हान सुद्दां आसा जाल्यार थंय उदकान न्हावपा जाता कळ्ळें नी तुमी येता जाल्यार हय आं बरें बरें बरें बरें बरें